औ आंनि आइ आफा आबौ आबेफोराथ' गोदोनि समाव लेखाखौनो फरायनो मोनाखैमोन बांसिनानो आंनि आफायाथ' मात्र' एइचएसखौल' पास खालामनो मोन्दोंमोन बिसोरनि समाव दानि बायदि फरायनो हानाय कलेजफोर गैयामोन कलेजफोरानो गोजानावसोथारमोन आरो इस्कुलफोराबो गोजान गोजानवसोमोन आरो बिसोरनि समाव ओरैबायदि थाखा फैसानि आंखाल जायोमोन जेराव बिजाबफोरखौनो बायनो ओरैबायदि रां नांगौ ओरैबायदि थाखा नांगौ बिसोरो ओरैबायदि जेंना जेंसिनि गेजेरजों लेखाफोरखौ फरायनांदोंमोन आरोना नाथाय दा जोंनि समाव जोंनि जेनेरेसनाव गासैबो लेखा बिजाबफोरानो फ्रि जाजोबबाय दाथ' फरायनांगौनि गोनांथिल' मानोना लेखाफोरा फरायबानो फ्रियावनो मोनजोबो ओरैबायदि दा एदमिसन फिसफोराबो खम जोंनि समाव बिसोरनि समाव ओरैबायदि बुर्जा आरो एक्जामफोराबो ओरैबायदि हार्द जायोमोन टिचार प्रफेसारफोराबो ओरैबायदि रागा खरा एसे खरा ओरैबायदि खरा दे बिसोरनि लिरनायफोरा एसे भुलबानो मार्कफोरखौनो मोना साननायफोरा बिसोरनि बायदि जाजोबनांगौमोन आरो एन्सारफोरा ओरैबायदि गोलाव गोलाव पेज मोन्थाम मोनब्रै लिरबासो फुल मार्क मोनोनो बिदियावनो दा दानि जोंनि जेनेरेसना साबसिन आरोना जोङो खालि मैन मैन पइन्टफोरखौल' लिरबानो जोङो मोजां मार्क मोनो एसेनो